جی جی

اچھا اچھا جیسے لال قلعہ قطب مینار جامع مسجد یہ سب آپ کو گھومنا ہے اچھا اچھا جی جی بالکل لے جا سکتے ہیں آپ ابھی کہاں پہ ہیں اچھا اچھا تو آپ کو ابھی کار چاہیے کہ بعد میں

جی جی مجھے ہاف این آور لگے گا آپ کے پاس آنے میں آپ مجھے لوکیشن سینڈ کر دیجیے میرا فیئر اگر آپ فائیو سیٹر لیں گے تو سکسٹین روپیز پر کلو میٹر اور اگر سیون سیٹر لیں گے تو ٹوینٹی روپیز پر کلو میٹر

جی آپ کو مطلب فائیو اسٹار چاہیے تھری اسٹار چاہیے کیسا ہوٹل چاہیے آپ کو کیا چاہیے فائیو اسٹار تھری اسٹار میرے آفس کے بغل میں دونوں قریب ہیں آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے فور اسٹار اچھا اچھا ہاں تو یہ ہے میرے آفس کے بغل میں ایک ہوٹل جی جی ہاف این آور لگے گا مجھے آپ کے پاس پہنچنے میں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میں گھمانے کے لیے تو اگر خالی دلی دلی میں ایک دن میں گھما دوں گا باقی آگرہ جانے نہیں آپ کتنے دن میں گھوم پائیں گے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا تو اگر آپ کو فائیو سیٹر کرنا ہے تو سکسٹین روپیز پر کلو میٹر اور سیون سیٹر کرنا ہے تو ٹوینٹی روپیز پر کلو میٹر